वेझराईअ में हिकु फिर्ज वठी आयो आहियां फिर्ज जे पोयां हिकिड़ो एग्जॉस्ट फैन आहे जेको रंधिणे में जेको खाधो ठहे थो हुन जो धूंओ निकिरे थो उहो एग्जॉस्ट फैन पाण ॾिए छिके थो छिकिण जे करे उह फिर्ज जी कूलिंग घटिजी थी वञे ऐं रेफ्रिजरेटर कमु करणु बंदि थो करे छॾे उन जे करे असांखे मिकेनिक खे वठिणो थो पए मिकेनिक हुन ॻाल्हि जा ॾाढा पेसा तो वठे हिन ॻाल्हि जे करे मूंखे इहा फ्रिज वणे कोन्ह ्थी